ہیلو جی ہاؤس بروکر بات کر رہے ہیں سر مجھے جو ہے نا ایک میرے فرینڈ نے آپ کا نمبر دیا تھا مجھے آپ کے علاقے میں کچھ سو گز کا ایک پلاٹ چاہیے تھا سر مل جائے گا سر تھوڑا سا کیا ہے نا کہ بچے ہیں ہمارے گھر میں تو اسکول سے تھوڑا قریب ہو تاکہ بچوں کو مین روڈ کراس نہ کرنا پڑے اِس کا خیال رہے اور اِس کے علاوہ آبادی میں ہو اگر کارنر کارنر کے کیا ریٹ چل رہا ہے بھائی جی کچھ اندا اچھا ہاں اور ہمارے یہ کیا نام کہتے ہیں گلی کتنی چوڑی ہوگی اُس میں مین روڈ سے اندر تھوڑا سا مجھے چاہیے مین روڈ میں کیا ہے نا بچے نکل جاتے ہیں باہر تو دقت ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا گلی میں ہو جائے بٹ تھوڑا سا گلی چوڑی ہو تو اپنے یہاں آپ اچھا جی اچھا آبادی ہے وہاں پر اچھا اور یہ کیا نام کہتے اسکول وغیرہ کتنی دوری پر ہوگا بھائی اچھا مطلب سڑک وغیرہ تو سب بنی پوری بنی ہوئی ہوگی نہیں جی اچھا اچھا ہاں ہاں مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں ساری سہولیات یہاں پر مل جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے ہے نا مطلب ایسا نہ ہو کہ آؤٹ ایریے میں نکل جائیں تو سر ایسا کرتے ہیں نا سر کہ کل مارننگ میں آپ سے مل لیتا ہوں کیسا رہے گا سر آپ فری ہو ٹھیک ہے میں گیارہ بجے تک آپ سے مل لیتا ہوں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر تھینک یو